गाछीमे उपजल फूल फूलके तऽ हर हमेशा काम होइ छै फूल कोइ भगवानकेँ चढ़बै लए लै छै कोइ गोसाइँकेँ चढ़बै लए लै छै कोइ माला बनबै छै माला ऊँच वर्गके जे नेता छथिन हुनकरो पहिरायल जाइ छनि भगवानोकेँ पहिरायल जाइ छनि आब रहलै सवाल फलके तऽ फलके लिए बहुत काम छै फल अपनो खयलासँ तन्दुरुस्ती बढ़ै छै आओर फल एहन चीज होइ छै केओ ओकरा देखलक तऽ ललचि गेल ललचि गेल तऽ ओकरो देनाइ जरूरी छै जे अहूँ खाउ हमहूँ खायब अच्छा आ ओ खायके चीज छै फड़ छै खायके चीज आओर फूल छै चढ़बयके चीज फूल खायल नहि जाइ छै फूल चढ़ायल जाइ छै चाहे मूर्तिपर चढ़ू चाहे गोसाइँपर चढ़ू चाहे जहाँ चढ़ू फूलकेँ लऽ कऽ ऊपरसँ बरसायल भी जाइ छै अच्छा आ फल चीज छै से खायवला चीज छै ओ खाइ छै लोक जेना अंगूर भेलै सेब भेलै आम भेलै लीची भेलै केरा भेलै इसभ खायल जाइ छै खायके चीज छियै खायके की होइ छै शरीरके प्रक्रिया बढ़ै छै शरीर तन्दुरुस्त होइ छै फल सभकेँ खायके चाही फलसभ जतेक फल छै किछु ने किछु खायके चाही जरूर रोज किछु ने किछु फलके उपयोग करयके चाही यानी खायके चाही आओर फूल जे छै से खायवला चीज नहि छै ओ चढ़ायल जाइ छै जकरा मान्यता हम देने छियै जकरा मानै छियै जे ई भगवान छथिन ई ठाकुर जी छथिन ई गोसाइँ छथिन ओहिपर चढ़ायल जाइ छै ओहिपर छीँटल जाइ छै फूलकेँ फूल चीज छै से पवित्रताके सूचक छै फूल पवित्रताके सूचक छै एहि दुआरे फूल चढ़ायल जाइ छै जे हमहूँ पवित्र बनी हमरो अहाँ पवित्र बनबू हमहूँ फूल चढ़बै पवित्र चढ़बै पवित्र चीज चढ़बै छी हमरो पवित्र बनबू लेकिन फड़ छियै शरीरके लिए शरीरके शरीरमे ताकत अनै छै शरीरकेँ स्वास्थ्य बनबै छै फल जेनाकि सेब भेलै अंगूर भेलै संतोला भेलै ना ओकरे नारंगी कहियौ अच्छा तकरा बाद एवम प्रकार बहुत फल छै जे खयलासँ शरीर शक्तिवर्द्धक होइ